हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि कृषि कार्य करने के लिए किसानों को बढ़ावा देने वाला जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छा और उत्तम है जैसे कि सरकारी योजना जैसे कि सरकारी योजना ये है कि सरकारी किसान के लिए जो ये लोन देते हैं क्रय देते हैं उनको पैसा देते हैं कि ले जाओ अपने खेती करने के लिए ले जाओ जैसे कि खेती करने के लिए उसमें अनाज जो आते हैं बोने के लिए उसका जुताई उसमें जो पानी सिचाओ के साधन है उसमें जो भी पैसा लगता है वो सब ये सब जो सरकार हम लोगों को देता है लोन बहुत अच्छा है किसानों के लिए सुविधा बहुत ही अच्छी है उत्तर प्रदेश में खेत होने के कारण हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम खेती सही से नहीं कर पाते हैं और ये जो सरकारी योजना है ये जो पैसा देता है सरकार हम लोगों को खेती करने के लिए किसान के लिए वो बहुत ही अच्छा है इससे हमको सिंचाई के साधन खाद पदार्थ जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनको लेने के लिए इन सब चीज़ों के लिए हमको मिल जाता है पैसा और हम अपना अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं और इसमें हम क्या कहते खेत खेत की जुताई के लिए जैसे की किसी भी किसान के लिए अगर उसमें अनाज बोना है तो पहले खेत की सफाई करवाता है खेत सफाई करवाने के बाद उसमें जुताई करवाता है जुताई के बाद फिर उसमें सिंचाई करवाता है फिर सूखने पर फिर उसको जुताई करवाता है उस उसमें अनाज बोता है अनाज भी जब उग गया तो उसमें खाद देता है खाद डाला जाता है खाद के लिए जो भी सरकारी योजना ये है कि उस देता है क्रय हम लोगों को वो क्या कहते हैं लेकर हम उसे खाद लेते हैं खाद लेके वो खेत में पूरी उसको खेत में डालते हैं उसमें कीटनाशक वगैरह लग जाते हैं तो कीट कीट के लिए कीड़म के लिए जो दवाई उपलब्ध है वो सब हम मार्केट से ले लेते है और उसके लिए उसमें सही तरीके से छिड़काव कर करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए छिड़काव करने के लिए छिड़काव होने के बाद जो उपज अच्छे आती है फिर उसमें फिर उसमें सिंचाई की जाती है फिर उसके लिए सिंचाई करने के बाद फिर खाद वगैरह डाला जाता है इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है लेकिन ये सरकार ही है जो कि ये सब नियम लागू कर के किसानों को जो लोन देने का बात करता है जो क्रय उनका देता है उसको लेकर के और इसमें ये भी बहुत अच्छा योजना है कि क्या कह योजना है कि सरकार जो देता है उसका ब्याज किसान किसान से बहुत ही कम लेता है इन सब चीज़ों के लिए सरकारी योजना जो आई है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हम इसको सही तरीके से करते हैं किसान किसानों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है हमें इससे जो काम करते हैं इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है और हमको सरकार की तरफ से ये सहायता भी मिल जाता है और हम सही तरीके से सही अपना कार्य कर लेते हैं इससे हमारी बहुत ही अच्छी खेती होती है हमारा उपज भी बहुत अच्छा होता है और इससे हम हमें होने वाले लाभ भी बहुत उपलब्ध हैं